جی ہاں میں نے اس زبان کی کچھ علاقائی بولیاں سیکھنے یا سننے کا تجربہ ضرور حاصل کیا ہے مثال کے طور پر اردو زبان کی کئی علاقائی بولیاں ہیں جیسے لکھنوی اردو دہلوی اردو حیدرآبادی اردو ہر علاقے کی اردو میں تلفظ محاورات اور لہجے کا فرق پایا جاتا ہے لکھنوی اردو بہت شستہ نرم اور شائستہ مانی جاتی ہے جبکہ حیدرآبادی اردو میں مقامی تیلگو زبان کا اثر پایا جاتا ہے جیسے کیا بول رہا رے جیسی روز مرہ کی زبان دہلی کی اردو میں فارسی اور پنجابی الفاظ کا رنگ زیادہ نظر آتا ہے یہ بولیاں زبان کو مزید خوبصورت اور متنوع بناتی ہیں اور ہمیں مختلف علاقوں کی ثقافت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں